आमी न्हू अशे भुरग्यांक अशे आमच्या अशे आवटडोर गेमी खेळपाक अशे एनकरेज करपाक जाय नाजाल्यार तीं कितें करता फक्त मोबायल घेवन बसता रिल्स पळोवप मागीर गेम खेळप ना टी वी पळोवप इतलेंच मातशें जाल्यार अशें भायल्यान म्हणजे ग्रावंडार वचून खेळप जाल्या अशे तकलेचे अशे स्ट्रेस किदें आसा जाल्यार कमी जाता न्ही आमी अश्यो केन्नाय टायम मेळो जाल्यार आमी सुद्दां अशें गेम खेळ्ळी जाल्यार अशें बरें किद्याक मात्शी आंगाची एक्ससायज जाता आनीक तो आमकांय बरें न्ही ते आनी अशें सांजचे आमचे दादले कामाक साकून येयले की मागीर तेवूय अशे बसता इस्पिकांनी खेळप कॅरम खेळपाक आनी भुरग्यांच्या वांगडा खेळ्ळे म्हणटरी तेंकाय दिसता की आमची म्हणजे आमची व्हडली आसा ती आमकांय मातशे अशी खेळपाकूय अशी खेळटा आमच्या वांगडा तेंची एक वेगळी मागीर मेंटलिटी जाता न्ही ती म्हणचे नाजाल्यार किदें जाता दिसभर आवय बापाय आपल्यात कामाना भुरग्यां कडेन लक्षूच दिना मागीर ते भुरग्यांक कितें येता आवय बापूय जावं अशीं घरांतली खेळ्ळी जाल्या ती अशी उमेदीन नाचता म्हणजे तेंच्या मनाचेर अशे परिणाम असो जायना जावं भार उरना तकलेर आमी तेंच्या वांगडा खेळटा पूण केन्ना टायम मेळटा तसो खेळटा रातचें अशें बॅडमिंटन खेळटा केन्ना पळय टायम मेळ्ळो जाल्यार अशें इस्पिकांनी खेळटा अशें मागीर केन्ना अशें वॉकिंगाक वयता तेंच्या वांगडा म्हणचे अशें चलत वॉकिंग करूंक वचप आनी तेंचे किदें जाता दिसभर अभ्यासानूच उरलें की तेंचे तकलेर अशे सामके भार उरता स्ट्रेसानूच अशी जाय ती मागीर कोणा कडेन एकएकदां उलोवंक वचून पूण गेमी खेळ्ळो की किदें जाता मन अशें रिलेक्स जाता आनी अशें उलोवपाक उमेदीन नाचता खेळटा जो टायम मेळटा तो ते थोडो मातसो खेळा म्हणून अशें आमी धाडटा तांकां खेळटा मागीर ती आपली